राजिस्थान में ऐसी कई दिलचस्प ऐतिहासिक स्थल हमने देखने को मिलते हैं जैसे जोधपुर में देख लो राजे जोधपुर का किला में मेहरानगढ़ राजस्थान में ऐसे कई जगह देखने को मिल सकते है जैसे जयपुर का किला आमेर और चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके बारे में देख कर कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे ऊ सिर उठा कर देखे तो इससे उस व्यक्ति की सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाएगी और तारागढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान की आँख कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग ऐसी कई दुर्ग है इन्हों में बहुत ही अत्यंत विशारतों पर रखी हुई है इन यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जहाँ जिन्हें बाहर के लोग भी देखने के लिए आते हैं ऐसे बहुत से स्थल है ज जैसे जयपुर का हवामहल जलमहल जिस इनको देखने में अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है जलमहल चारों तरफ जल से घिरा हुआ महल है वहाँ पर बना हुआ है और ऐसे कई तरह कर के प्रे ऐतिहासिक स्थल देखने को मिल जाते हैं जैसे अजमेर में मूजियम बनी हुई है उसमें अजमेर के किले के सारे शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं उनमें से आपको बहुत सी जानकारी देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि पहले ज़माने में कैसे क्या होता था और राजस्थान की पर्यटक अत्यधिक लोकप्रिय हैं यहाँ पर बाहर से विदेश से लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आते हैं यहाँ के लोग बहुत ही ऐतिहासिक स्थल देखते हैं